سلام علیکم خیریت سے ہیں میں احمد بات کر رہا ہوں صلاح الدین ٹریول ایجنسی والے کو فون کیے تھے تو مجھے سیمانچل کے علاقے میں گھومنا تھا سنا ہوں وہاں پہ بہت خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پہ گھومنے کی بہت اچّھی جگہ ہے ہم سوچے کہ وہاں بھی گھوم لیتے ہیں میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں

جی

جی جی

تو ہم پانچ ساتھی ہیں تو آپ کتنا کرایہ لے سکتے ہیں بہت بول رہے ہیں آپ یہ قیمت بہت زیادہ ہے

تو اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں

ٹھیک ٹھیک ہے آپ کا شکریہ